हेलो हा मां हिकु दफ़ो ऑनलाइन शॉपिंग कई जंहिंमां मां ऑनलाइन मां स्क्रूड्राइवर घुरायो असांखे घर में जामु तकलीफ़ थींदी आहे कहिड़ी बि शइ ठाहिण जे लाइ त इहे औज़ार हूंदा ई न आहिनि त असां हिकु दफ़ो ऑनलाइन शौपिंग कई जंहिं मां स्क्रूड्राइवर घुरायो सुठो ॾिसण में ऐं सुठो सस्तो पियो लॻे त असां घर में यूज़ कयो त असां खां यूज़ न पियो थिए असांखे लॻो की असांखे यूज़ करणु न थो अचे त हिकु दफ़ो असांजो नलु ख़राबु थी वियो असां प्लंबर खे घुरायो त हुन पंहिंजा औज़ार न खणी आयो त असां घर मां जेको ऑनलाइन तां स्क्रूड्राइवर वरितो हुओ ॾिनोसीं त उहो भाईअ खां हले ई न पियो भाई चए पियो की हीउ कुझु कम जो न आहे इहो ख़राबु आहे त असां जेको ऑनलाइन मां घुरायो उहो सुठो ई न निकितो पाण ॿाहिरि मार्केट में ऐॾा सुठा सुठा पिया हुआ सुठो सुठो मिलनि पियो सस्ते में बि त असां हिन सां मतलब ख़ुशि न आहियूं इहो बराबर न निकिती शइ ऑनलाइन जी शॉपिंग मां ख़ुशि न आहियूं शइ सुठी न निकिती